ओना तऽ हमसब खेतीके निर्णय समयके हिसाब सॅं लै छी आओर जेनाकि धान तऽ धान के समयमे तीन चारि फसल होइ छै आओर हमसब बेसी काल धाने जादा प्रोफ़िट के हिसाब सॅं केलहुॅं आओर धान के लेल जे छै से गहीर खेत मतलब गहराई वला जाहिमे पानि लागै छै आओर मकइ के लेल जे उचगर ज़मीन छै जाहिठाम की पानी नहि रहै छै तऽ ओहिठाम मकइ के हमसब लगेलहुॅं आओर जादा फ़ायदामंद हमरा सबके इएह रहै छै जे घरोमे अवेलबल भए जाइ छै धान के बीज आओर नहि अगर भए सकल तऽ मार्केटों सॅं लैए आनलहुॅं आओर मार्केट से लैए आनि के आ धानक खेती करै छी आओर ओ धान के मार्केटमे या कोनो चीज मे बढ़िऑं दामों मिलै छै या उपज बढ़िऑं होइ छै गहीर ज़मीन मे आओर हमरा सबके धान के बीया आर जे छै से बजारमे सुविधाके हिसाब से मिल जाय छै आओर जेना